सुपौल जिलाके जलवायु बहुत ही अच्छा छै किआकि ई जेना न इ दैनिक जीवनमऽ प्रभाव ठीक पड़ैत छै एकर जेना भेलय रौद होइत छै तऽ बहुत ही अच्छा रौद बहुत ही कड़गर रौद होइत छै जाहिसँ कि दैनिक बहुत ही गर्म रहय छै आओर तापमान बहुत ही जादा रहय छै आओर ई तापमान खातिर बहुत दिक्कत होयत छै किआकि ओना हमसभ पड़ैत छी ग्रामीण क्षेत्रसँ तऽ गाछ वृक्ष हमरा सभकेँ न छै बगल अगलमे तऽ ओहिसँ हल्का हमरा सभके ठण्डक महसूस होइत रहय छै आओर जे न पड़ि जाइत छै सिटी मतलब क्षेत्रमे पड़ि जाइत छै तऽ ओकरा सभकेँ दिक्कत होइत छै किआकि ओकरा सभकेँ तऽ बगल अगलमे गाछ वृक्ष नहि पड़ैत छै तऽ रौदके बहुत ही जादा प्रभाव पड़ैत छै ओकरा सभकेँ जीवन पर किआकि नऽ धूपसँ बहुत ही परेशान रहय छै धूप अभी देखते छी केना उगय छै ओहि हिसाबसँ बहुत दिक्कत पड़ि रहल छै एहि लयके रहयवला सभके बहुत ही अथी छै आओर जलवायु जहाँ तक रहलय मौसमके तऽ मौसम तऽ अभी बारिशके टाइममे बारिश होइते छै आओर धूपके टाइममे धूप होइते छै बारिशो बहुत जादा भए रहल छै आओर धूपो बहुत ही जादा भए रहल छै तऽ वएह दुआरे न तऽ बहुत ही